आमी आमकां शॉप तुमचें शॉप आसा न्हू लोकल सामानांचें आमकां हें जाय आसलें नाल्ल जाय आसले नाल्ल आहा कसले व्हडले बारीक सोललेले काय आनी किदें आहा अशें लोकल भाजी कसली आसा

खोबरें कशे लिटर दोनशी रुपया दोन लिटर म्हाका म्हाका तीन लिटर काडून दवरा आनी किदें आशें गांव गांवटी तातयां आहा तातयां कशीं डजन गांवठी न्हू ती एक डोर आनी आमटाना आहा कशी ती आं बरें आमटान नाका फे फणे नाका मोटे मीट आसा कशें ते एक एक डबो कसो म्हारग मरे चड आं नाका मीट नाका आनी किदें अशें लोकल आमटान आं नाका नाका आं भाजी तांबडी भाजी बीन आं कशी दी आं ते दोन दवर सारान सारान सारन हा तुमगेर हय कशें दिता तो साठ रुपया तर तुमी तेज्या कडेन उलोवन आसा तुमी हाडून दवरता आमचे शॉपार आमी मागीर येता आसा मागीर घेतात अशें दोन घे बरो आसलो न्हू आं बरें बरें आं काडून दवर फाल्यां सकाळीं येता साडे अकरांक

ना जाय आसल्यार कॉल करता मागीर तुमकां मागीर आं कर